जय झूलेलाल असांजे देश में घणा ई माण्हू हार्ट अटैक जे करे मरनि था जंहिंजो इलाजु तकिड़ो न थी सघंदो आहे त माण्हू मरी वेंदा आहिनि ऐं अॼुकल्ह गर्भवती महिलाउनि खे प्रॉपर खाधो न मिलण जे करे हुन जा ॿार कमज़ोरु पैदा थियनि था हिन जे करे असांखे सरकारी हॉस्पिटल में वञी टीका कराइणु ज़रूरी आहे